हाँ नमस्ते जी जी सेब सौ रुपये किलो है पचास रुपए दर्जन केला है बहुत अच्छा है केला ताजा है

जी जी छूट होगा आपको मिल जाएगा जी जी जी ठीक है ठीक है आपको मिल जाएगा ठीक है ठीक है आपको मिल जाएगा सब मिल जाएगा साठ रुपये है होगा साठ रुपये किलो जी दस बजे खुलेगा जी सर सब खुला रहेगा रोज खुला रहता है ठीक है ठीक है आपको मिल जाएगा ठीक है हमारे यहाँ सबकुछ मिलता है फल में सब मिलेगा आपको सब मिल जाएगा नही जी आपको सब मिल जाएगा अच्छे से रेट लगा देंगे हमारे यहाँ सभी फल मिलते हैं जी जी जी सब आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ सभी का सामान मिलता है आपको मिल जाएगा सब मिल जाएगा हमारे यहाँ सभी फल हैं फल हैं हाँ हाँ चालीस रुपये किलो बीस रुपये किलो है